सान मन'नायखौथ' गोदो आं स्नि बोसोर बैसो उन्दै समाव नुदों आरो जेनेबा फुंनि नौथासो जाबायमोन बे समाव नुदों आं नुग्रोवाखैमोन आंनि आबै आबौमोना नुनानै खिन्थाहरबाय उनाव ए सान मन'दों होननानै खिनथाहरनायाव जोंफ्राबो आसुरिद जादों मा सान मन'लायनाय सोर मन'खो सोर मन'खो ओरै होनलायनाय जादों आरो ओमफ्राय आबै आबौमोनासो होन्दों आरो रायख'सा मन'यो सानखौ रायख'सा बिदि होननानै बुंदों आरो जोंनो बिदि होननानै खोन्थाबाय सान मन'ग्रा रायख'स दङ मन'बाय बिदि होननानै सान मन'नाय समाव बुहुमानो खोमसि जाजोबो आरो साना जेनेबा बिदिनो उनाव जाय इसे माने थाखोसे थाखोनैफोर फरायनाय समाव बुंबाय जेनेबा सारमोना आंथ' ओरैनो थांज्रांबायनायसोमोन नालाय स्कुलफोरावबो माजोंबा माजोंबा सिदा जाबाथाय साया नांनानै माबानाय साया नांबाथाय खोमसि जायो साना आन्दो जायो बिदि होननानै बुंबाय आरो दा ओमफ्राय आबै आबैमोना बुङो सानखौ रायख'सा मन'यो होननानै दा गोरों गोराफोरा बुंबाय माजों बिदिनो ग्रह'जों ग्रह' सिदा नांनानै सिदा जाबा साया जाबाथाय खोमसि जायो बुहुमा बेफोरबायदि होननानै आं उन्दैनिफ्राय दा नुबोबाय बिदिनो बोसोरथामसो जाबायखोमा सान मन'नाया इसे दा बैसो जानायाव आरो बिदिनो सानजौफु फुंनि माबायाव मन'दों बेदिनखालिबो खोमसि जाहाबजोबदों आरोबेफोरबायदि गोरों गोराफ्रासो होनो आरो सान मन'बाथाय बेदिनखालि बाहेराव ओंखार नाङा होनदोंमोन आरो जेनेबा माबा मेगननि मोनसे बेमार फैयो होननानै बेफोरबायदि आरो अखाफोर मन'नायखौबो मोनायाव नुदोंमोन आरो मोनायाव खिनथाहरदों बिदिनो जों उन्दैयाव दाथ' नुयिआ गोबावानो जाबाय ओइ इसे उन्दैआवसो नुदोंमोन दस बार' बोसोर बैसोआव खिनथाबाय बिदिनो अखाफोर मन'बायनो अखाफोर मन'बाय खोमसि जाहाबजोब्बाय अखाफोर स्रां स्रां बिदिनो दानसोरां पुरनिमा खालिनो मन'नाय नालाय बेनिफ्राय जों नायहरबाय नंमारगौ खोमसि जाबाय खावसे खावसे खोमसि जानानै उनाव खोमसि जाथारो जेनेबा ओमफ्राय बिदिनो आबै आबौमोना बुंलायबाय बेखौबो थोरसिआव दै लानानै नायबालायनो बाब्राबलायनाय नुयोनो बिदि होननानै खिन्थाबाय जोंनो ओमफ्राय थोरसियाव नाय थोरसियाव नाय होननानै दा थोरसिआवनो जाफैयादस' बिदि जाहैबाय जोंफोरा ओमफ्राय थोरसियाव नायबाथाय बाब्राबलायो होननायालाय माथो गैया बाब्राबफैयासैलायो बिदि होननानै बेफोरबायदिनो माबाबाय बुंबाय बेफोरबायदिनो खिन्थालाबाय थायोमोन आरो जोंफोरनो बिदि ओमफ्राय खोमसि जाहाबबाय दानसोरांआनो खोमसि जाहैबाय बेफोरबायदि जायोमोन आरो बिदि